जी बिल्कुल पारंपरिक कृषि पद्धति वास्तव में बहुत ही उपयोगी और कारगर है और पारंपरिक कृषि पद्धति के माध्यम से अगर किसान खेती करते हैं तो उसमें उपज भी अच्छी होती है और उसमें जब देसी खाद का उपयोग किया जाता है या दवाई में हमारे देसी तरीकों से जो दवाई छिड़की जाती है तो उसका उससे जो उत्पादन होता है उत्पादन भी कई गुणा बढ़ता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए जो रसायनिक खेती है उसको छोड़कर हमें पारंपरिक खेती कृषि पद्धति की ओर होबढ़ानागा जिससे किसानों को जो आय है वह भी दुगनी हो